क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गिबि हारियारि रावारि हारिमुफोरा जाबाय बर' राभा बेंगलि गार' एसामिस मार'वारि हिन्दी बायदि बायदि रावफोरखौनो रायज्लायनाय जायो आरो बे जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंफोरा गावजों गाव थांलाय फैलाय खालामलायो गावजों गाव नांलाय खमलाय एना एनि खालामलाया बिसोरो बांसिन सुबुंफोरानो बेंगलिफोराबो बर' रावखौनो रायज्लायो सोरबा गस्ला दखान सोरबा साहा दखान बा मार'वारि बिसोरजों बर' सुबुंफोराबो राव सोलायनानै गावसोरनि मार'वारि एबा बेंगलि एसामिस रावफोरखौ रायज्लायनो गोनां जायो बेनि खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा फारियै बाङालि मार'वारि गार' राभा आरो बांगाल बायदि बायदि सुबुंफोर दङ